हैलो हाँ सर कहाँ से बोल रहे हो तो सर मेरे को एक जैसलमेर ट्रिप प्लैन करनी थी जैस जैसलमेर से सर हम जाएँगे शिमला

तो सर हम हैं चार जने हाँ तो कौनसी गाड़ियाँ मिल जाएगी लक लक्ज़री चाहिए सर फोर बाई फोर चाहिए ऐडवेंचर करेंगे सर आप थार हो थार हो तो थार कर दो फोरचूनर कर दो तो इसकॉरपियो एन मिल जाएगी तो कौनसी मिलेगी डिफेंडर तो जीप रेंग्युलर मिल जाएगी कौनसी तो फोर बाई चाहिए सर ओके तो कोई ना एक सीट होगी उसमें हाँ तो सर वह ही चाहिए और क्या बजट रहेगा सर सात दिन की ट्रिप है सर क्या रेंट वगैरह क्या है ओके सर कोई ना बजट की कोई इश्यू नहीं है तो कब कब तक आ जाओगे आपकी गाड़ी कब आ जाएगी ओके तो सर गाड़ी एकदम ए वन कंडीशन में है ना इंजन वगैरह सब बढ़िया है ओके सर थार मिल जाएगी ओके सर ओके